संनायाव समावथ' जोङो जेरै ओंखाम संनायाव बिबायदि कुकार आरो थौ बेखौथ' जों बाहायो जेरै मायरं सुनांगौ ओमफ्रायो मायरं सुनानै बेखौ जाननायखौ बेखौ बाहायो आरो खेरखाफोरखौबो बाहायो सिगां सुग्रोनानै सुग्रोनानै माइरंखौ सुग्रोनानैसो उनाव कुकार बा थौआव दोनो आरो बेखौबो जों बाहायो ओमफ्रायो जों जेरै मैगं संनाय मैगं संनायाव जोङो मैगं सुग्रा खेरखा बा जांगाइ दाथ' बाजारावहाय जांगाइ मोनो ना लाबारनि बेयावबो जों सुनो हायो मैगंखौ सुनानै जोङो साराइयाव सङो आरो फुदुंनानै सिगां थावखौ होग्रोबाय थावखौ होनानै हाय फान मस्ला मस्लि होनानैहाय जोङो सङो आरो साराइयाव आमफ्रायो जेरै दालि एरि फोरखौ कुकार आवबो संनो हायो आरो थौआवबो समनो हायो जें बिदि संनो हायो आरो कुकार फोरावबो ओमफ्राय एरनायाव जों खोरस्लि नांगौ आरो खोरस्लिजों जों नांगौ ओमफ्राय जोंनो बे ओंख्रि संनायखौ खोबनो थाखाय दाखिनि नांगौ आरो ओमफ्राय बिफोरनो आरो संनाय खावनायाव बाहायनाया जेरै थौआवथ' दाखिनि नांगौ थौआवबो कुकार आवबो कुकार नि खोबनो थाखै कुकार कुकार धाग'नि नांगौ बिदियानो नांगौ आरो